آج کل کیمرے کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے بہت سارے لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں اور فوٹو کا وہ ان کا کام بھی ہوتا ہے اور اچھے سے کلک کرتے فوٹو ویڈیو بناتے ہیں اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے فوٹو کھینچنا فوٹو کہیں جاؤ تو فوٹو کلک کر لو کہیں گئے گھومنے یا کسی کے گھر گئے کسی کے ساتھ جب ایک دوسرے سے بہت دن پہ بھی ملتے ہیں تو فوٹو کلک کر لو ساتھ میں یادداشت کے طور پہ کہ بھائی ہم دوست ہیں یا ہمیں ہمارے جان پہچان کے ہیں یہ فوٹو سے فوٹو دیکھ کے ایک دوسرے کو یاد بھی کر لیتے ہیں فوٹو صحیح ہے اب مطلب فوٹو یادداشت کے لیے یا پھر کہیں نئی جگہ جاتے ہیں تو فوٹو کلک کر لیتے ہیں اس اس جگہ کا اور خود کا بھی صحیح لگتا ہے مطلب فوٹو کھینچو اور اور بہت لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ بھائی شادی وادی میں فوٹو کھینچنے کھینچتے بھی ہے اور ویڈیو بھی بناتے ہیں فوٹوگرافی کرتے ہیں وہ لوگ ان کا کام ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں ہمارا کام الگ ہے یہ ہے کہ فوٹو کا شوق تو ہے فوٹو ہم بھی جاتے ہیں کہیں تو کلک کرلیتے ہیں کہیں گئے فوٹو کسی کے ساتھ ہے جیسے بہت دن پہ کسی سے ملے تو اس کے ساتھ بھی کلک کر لیتے فوٹو صحیح ہے فوٹو اور صحیح کیمرہ ویمرا مطلب اب پہلے سے صحیح ہو رہا ہے اس معاملے میں یہ سب بڑھیا ہے